हलो डाक्टर डाक्टर साहब बोल रहे

हलो डाक्टर साहब हाँ हलो मैडम जी मैं मैं मैं बेबी बाविस्कर बोल रही है हाँ मुझे बहुत दिनों से तबियत ख़राब चल रही है मुझे है ना शुगर है हाँ थोड़ी खा हाँ नहीं आपके पास आई मैं मैंने सोचा आपका नाम सुना है अच्छे डाक्टर है मैडम तो मैं आपके पास ही आ गई हाँ मुझे किसी ने पता दिया आपका सुना था आप अच्छी डाक्टर है हाँ मैं आपके पास एक बार भी पहले आ चुकी है हाँ तो आप अच्छा इलाज करती हैं तो में आपके पास आ गई ये घुटनों में और कंधों में और थोड़ा सा कमज़ोरी टाइप दर्द भी होता है तो मैंने डाक्टर डाक्टर साहब के पास जा कर इलाज करला कर लेती थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ हाँ थोड़ा सा घर का काम कर लिया था इस सब बदन दर्द भी रहता है और चलने में थोड़ी सी दिक्क्त भी हो रही घुटने में हाँ घुटने में थोड़ा सा थोड़ा पसीना पसीना आता है बुख़ार जैसा भीलग रहा है हाँ हल्का सा बुख़ार जी हाँ जी मैम

हाँ हओ हओ नहीं आप जी मैम जी मैम जी मैम थोड़ा हाँ थोड़ा सा जा मेडीसन थोड़ा जल्दी भेज दीजिए चार पाँच बजे तक

जी जी जी हाँ मैं आपको घर का पता भेज देती और आपको पैसे भी भिजवा दे रही है या या ठीक है मैम